जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे मुंज मां सूरत शहर में रहंदो आहियां सूरत शहर में मुंहिंजे फैमिली सां रहंदो आहियां मुंहिंजी फैमिली में मुंहिंजी पप्पा मुंहिंजी मम्मी मुंहिंजी भेण मुंहिंजो ॾाॾा मुंहिंजो ॾाॾी रहंदी आहिनि असांजे लाइ सूरत सिटी में रहणु हिकु फ़ाइदेमंद आहे हिते सूरत में हॉस्पिटल जी सेवा जाम सुठी आहे सूरत में हॉस्पिटल जी सेवा ॿियनि शहरनि खां सुठी आहे ऐं सस्ती आहे सूरत शहर में अलॻि अलॻि तरीक़े जा हॉस्पिटल आहिनि प्राइवेट सेमी प्राइवेट सिविल सिविल में सभिनि खां कम ख़र्च में दवाई थींदी आहे ऐं प्राइवेट में सभिनि खां वधारे सूरत में सभिनि खां वॾी प्राइवेट हॉस्पिटल किरण आहे सूरत में ॿ सिविल हॉस्पिटल आहे हिक सिविल हॉस्पिटल जेकी भटार ते आहे ऐं ॿी सिविल हॉस्पिटल जेकी वराछा में हुनजो नालो सिमिमेर आहे ॿई हॉस्पिटल सरकार हलाईंदी आहे उनमें सभु एक्सीडैंट केस ॾींदा आहिनि सूरत हॉस्पिटल में अलॻि अलॻि माण्हू कमु कंदा आहिनि सभु ॼणनि खे रोज़गार मिलंदो आहे डॉक्टर नर्स ॿियां जेका ॿाहिरि फ्रूट विकणींदा आहिनि उन्हनि खे सूरत में एलोपैथी नेचुरोपैथी हॉमियोपैथी आयुर्वेदी इन तरीक़े सां इलाज थींदो आहे सूरत जी सिविल हॉस्पिटल मां जाम सारा सुठा सुठा डॉक्टर निकिरींदा आहिनि उहो जेको पंहिंजा हॉस्पिटल खोलींदा आहिनि सेवा कंदा आहिनि क्लिनिक खोलींदा आहिनि सस्ते अघि में दवा ॾींदा आहिनि उन्हनि जो ईअं आहे की असां जे असांजे सूरत शहर में सब माण्हू फिट रहण घुर्जनि कंहिंखे कोई बिमारी न हुजणी घुर्जे जीअं के ॿ हज़ार वीह में कोरोना आयो हुयो त उन वक़्त सभिनि हॉस्पिटल वारनि डॉक्टरनि नर्सनि ऐं पुलिस वारनि असांखे सभिनि खे मदद कई हुई सूरत में एम्बुलंस डुकंदी आहे जंहिंजो नंबर हिकु सौ अठ आहे जंहिंजो जंहिंजी जें जंहिंजो शमशान मृत्यु थी वेंदी आहे उनखे शमशान में वठी वञनि लाइ शव वाहिनी ईंदी आहे शव वाहिनी में डेड बॉडी खणी वेंदा आहिनि हिकु सौ अठ में घर खां अगरि फ़ोन कयो त फ्रीअ में हॉस्पिटल ताईं फ्रीअ में खणी वेंदा आहिनि